हा सिंधी लिखण में कॾहिं कॾहिं कठिनाई लॻंदी आहे छोकरि सिंधी भाषाउनि में ॾाढा नुक़्ता वग़ैरह हूंदा आहिनि ऐं सिंधी भाषा ॿियनि भाषाउनि खां थोरी अलॻि आहे ऐं अॼु जे ज़माने में हरि कोई ॿारु जेके आहिनि उहे अंग्रेज़ी मिडिअम में था पढ़नि त जेकी पुराणी जेकी भाषा हुई असांजी सिंधी अरेबिक भाषा उहा त अॼु कड़ी घटि माण्हुनि खे ईंदी आहे अॼुकल्ह जेके सिंधी इस्कूल आहिनि उहे बि जामु घटि थी विया आहिनि त इनजे करे सिंधी भाषा जी ॼाण जेकी आहे उहा ॾाढी घटि आहे तॾहिं बी असांजे असां जिते र सिंधियुनि जे इलाइक़नि में जिते स्कूल आहिनि उहे अं सिंधी अ देवनागरी भाषा ॾींदा आहिनि अ त इअ भाषा जेकी आहे हीअ पंजें दर्जे खां सेखारी वेंदी आहे ऐं सिंधी भाषा जीअं असां हिंदी लिखंदा आहियूं तीअं ई असां सिंधी देवनागरी लिखंदा आहियूं त सिंधी देवनागरी लिखणु टाइम कुझु जेके लफ़्ज़ हुंदा आहिनि उहे लफ़्ज़ थोरा अलॻि लिखिया वेंदा आहिनि बाक़ी जेके लफ़्ज हुंदा आहिनि या अखर हुंदा आहिनि उहे हिंदीअ वांगुरु ई हुंदा आहिनि कडहिं कडहिं लिखणु में या पढ़णु में थोरी कठिनाई ईंदी आहे छोकरि हिंदी लिखयल हूंदी आहे त हिंदीअ मां असांखे सिंधी पढ़णी पवंदी आहे इनजे करे अं थोरी अं परेशानी थींदी आहे